मेरा एह् विचार ऐ कि जेह्ड़ा देश बदला दा ऐ जां दुनिया बदला दी ऐ एह् टैक्नालोजी दी बजह् कन्नै बदला दी ऐ जेह्दे कारण बिच थोह्ड़ा जेह्ड़े बैक टू विलेज जेह्ड़े लोक जेह्ड़े शैह्र जां ग्रांऽ हैन उ'नें ई बड़ा अफैक्ट प'वा दा जेह्दे कारण लोक इंग्लिश हिंदी ते एह् बगैरा जेह्ड़े भाशां न उ'नेंई समझी निं पांदे न जेह्ड़े लोक डोगरी जेह्ड़े ज्यादा कि जम्मू कश्मीर दे लोक न ओह् ज्यादा कि डोगरी गी समझी डोगरी गै समझी पांदे न ओह्दे कारण बी ओह्दे कारण बी लोकें ई थोह्ड़ी जेही दिक्कत आवा दी ऐ पर जेह्ड़ी एह् ऐ कि टैक्नॉलाजी दे कन्नै जेह्ड़े लोक थोह्ड़े टैक्नॉलोजी कन्नै जेह्ड़े लोक अवेयर होने न लोकें ई थोह्ड़ी बहुत समझ आनी ऐ ते फिर ओह्दे कारण जेह्ड़ा साढ़ा देश ओह् बदला दा ऐ ओह् होर बदलना ऐ डोगरी आह्लें दे कन्नै कन्नै सारें ई लोकें ई बड़ा गै फायदा होना ऐ डोगरी समझी पांङन होर समझने आस्तै इ'नेंगी बड़ी बड़ा आसान तरीका ते होना ऐ जेह्दे कारण लोक समझी आना कि डोगरी बड़ी शैल भाशा ऐ जेह्ड़े कारण पता लगी जाना